جی بھائی صاحب بتائیے اچھا ایک ہی چاہیے آپ کو ہاں ہاں ہاں جی بیٹھو آپ میں دکھائے دیتا ہوں یہ دیکھ لیجیے آپ یہ والی مونٹی کارلو کی ہے سائز کیا چاہیے آپ کو ہاں یہ چیک کرو آپ یہ اور کوئی اس سے الگ چاہیے تو وہ بتاؤ اچھا جی اسٹار کی دکھا دوں اچھا جی جی چھوٹی موہری کی چاہیے اچھا چلو پھر تو آپ یہ لے لیجیے اس کی جی اسٹار کی لے لو مونٹی کارلو میں چاہیے آپ کو چھوٹی موہری ہے نا ابھی ایک منٹ بس رکو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ لو آپ یہ دیکھ لو چھوٹی موہری ہی ہے اس کی یہ بہت اچھی پینٹ ہے چلنے والی ہے وائٹ تو نہیں ہوگی اس میں بلیک مل جائے گی آپ کو جیسے یہ گرے ہے تھوڑی سی اس کی بلیک ہوں یہ آ گئے اس کا بلیک یہ دیکھ لو واہ یہ بتیس ہی ہے چیک کر لو آپ اچھی طرح ڈال کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو

اچھا ٹی شرٹ ٹی شرٹ ٹی شرٹ یہ ساری ٹی شرٹ ہاں یہ ساری ٹی شرٹ لے آیا میں آپ ان میں سے چیک کر لو جو آپ کو پسند آ رہی ہے وہ رکھ لو نکال لو سائیڈ میں اصل میں گرے کلر ابھی ختم ہو گیا ہمارے پاس ہاں تو آپ یہ بلیک دیکھ لو بلیک اچھا کلر ہے اچھا ریڈ تو ہوگا رکو یہ لو یہ ریڈ کلر ہے یہ چیک کر لو آپ پینٹ یا ٹی شرٹ دونوں پینٹ لگے گی آپ کو ساڑھے سترہ سو روپیے کی کیونکہ یہ مونٹی کارلو کی ہے کمپنی کی ہے کتنا صحیح کروں آپ بتا دو چلو سترہ سو سترہ سو روپیے دے دینا آپ نہیں بارہ سو کی تو نہیں ہو گی بھئی آپ ایک کام کرنا چودہ سو روپیے دے دینا

چلو آپ دونوں ٹی شرٹ اور پینٹ کے دونوں کے دو ہزار کر دینا ٹھیک ہے اٹھارہ سو کر دینا چھوڑ دو چھوڑ دو پیک کرا دوں ٹھیک ہے بھائی صاحب پیک کر دو بھائی یہ اس کی ٹھیک ہے